सोरमोनलाय औ आं जावग्रा खदाल आं कंखेसरसोलै कंखेसर ओं न'आव दङ सोलाबगोनना सोलाबालै जानायाथ' जागोन थांगोन दे ओं गारिया फांसार जाना दंलै टायारआ दे दे जागोन दे मंगलबारै औ दे दे दे जागोन दे एसे नेनांगोन आरो टाइम लेथ जागोन आरो ओ जागोन दे दे दे दे दे दे ओइ मिलायनानै लागोन लदनि खोथासोना लदनि खोथा लागोनब्रा मिलायगोन गामि खाथिनि गामि खाथिनि मानसिखौलाय माथो एसेबां लानो मिलायलायनिब्रा दे

दे जागोन दे दे दे दे औ दे दे जागोन दे अ अ दे दे टाइमखौ खालामनोसै आङो गाबोन गारिखौ बानायनोसै गाबोन मंगलबारावसोदा दे दे दे जागोन दे दे दे दे दे जागोन दे गाबोन बानायगोन साखाखौ ओं दे दे